हां जै माता दी पुजारी जी बस ठीक तुस सनाओ ठीक ऐ सेह्त ठीक ऐ चलो माता रानी दी किरपा करो सेह्त गी ते एह् मिगी गल्ल सनाओ अस सोचा दे हे की निक्के मुढ़े दा जनम दिन ऐ ते बाह्वे आह्ली माता कोई लंगर लाई लैचे ते तुस दस्सो आं भला केह् करना ऐ एह् मंगलवार सोचा दे हे अगले आहो अच्छा ते करना भला असें अच्छा

अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा ते फिर असें ओह् उत्थें आना ते बस अच्छा अच्छा अच्छा ते अगर असें आपूं अगर आपूं बनाना होऐ उत्थें जाइयै अपना कन्नै होइयै बनाना होऐ ते अंदर अच्छा अच्छा ते अच्छा इ'यां अस अगर अपना राशन पानी लेई जाचै अगर घरा अस राशन अच्छा अच्छा खरी तां फ्ही अच्छा समान साढ़ा अपना हां अच्छा अच्छा अच्छा एह् सारा जो मर्जी होऐ ते ओह् इत्थें लंगर लग्गी जाये ते फिर भांऐं ओह् मुढ़ा खड़ोइयै बंडी ओड़े ते अच्चा अच्छा ते फिर मंगलवार तुस असें सबैह्रे गै लाना मुढ़े दा जनमदिन ऐ नी सुच्चे मूंह् अस पैह्लें लंगर गै लाई लैगे ते तुसें साढ़े आं आं जेह्ड़ा आहो ते तुस मिगी खलाई ओड़ेओ बा चेते कन्नै ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ चलो जी ठीक ठीक ऐ फिर जै माता दी हां जी जै माता दी